हैलो अंजी तुस ओह् बोल्ला दे आं हां आं जी में वैष्णो माता जाना ही ओह् प्हाड़ उप्पर जाना ई उद्धर मतलब की की समान चाहिदा ते कियां कियां जाना ऐ अच्छा अच्छा उद्धर ठंड बगैरा ओके ठीक ऐ धन्यबाद